हा हर्ष हा मां आहे न तव्हां खां हिकु सज़ेशन वठणु चाहियां थी मूंखे न कंहिं तव्हांजे लाइ ॿुधायो की तव्हां हिक सुठा ट्रेनर आयो मां आहे न क्रिकेट जॉइन कई आहे हुन में न पार्ट वरितो आहे त मूंखे हेॾी महिनत करिणी आहे मूंखे टूर्नामेंट्स में त खटिणो ई खटिणो आहे हिकु ड्रीम आहे मुंहिंजो की मां ट्रोफ़ी वठी अचां त हुन में न मूंखे प्रॉब्लम आहे मां स्टेमिना पावर मुंहिंजो वीक आहे हुन खां पोइ फेक्सीबिलीटी बि बिल्कुलु काने एनर्जी बि काने त हुन लाइ मूंखे तव्हां छा सज़ेस्ट कंदा अछा

हा हा त तव्हां मूंखे ज़ुम्बा वग़ैरह बि कराईंदा अरेबिक्स ज़ुम्बा

योगा प्राणायाम बि हा

हा ठीकु आहे न तव्हां हिकु सुठा ट्रेनर आहियो मूंखे हिकदमि ट्रेन कयो मतलबु मां आहे न तव्हां पूरो टाइम चवंदव न मां थोरो पंहिंजो टाइम ज़रूरु कढी करे तव्हां चवंदा पंज ॾह मिंट बि न मां पूरो कलाकु कलाकु ईंदमि लेकिनि मूंखे टॉप लेवल ते अचिणो ई आहे हा न पहिरीं बार ई कयो आहे पर मुंहिंजी हिकु ड्रीम आहे की मां आइनि इहा टूर्नामेंट खटे करे हिक ट्रोफ़ी खणी अचा

हा त शेड्यूल तव्हां मूंखे ठाहे ॾींदव डाइट जो बि ऐं कीअं बि जेको बि तव्हां मूंखे लॻेव की भई मां जीअं हिकदमि खूल एनर्जी फ़ुल अची वञे त स्टेमिना पावर मूंखे खपे फैक्सीबिलीटी अची वञे बॉडी में त मूंखे शेड्यूल जो करे ॾियो तव्हां

तव्हांजी फ़ीस वग़ैरह घणी अथव त बि थोरो ॿुधायो त थोरो आइडीआ अचे न कंहिं खें सज़ेशन करणी हुजे मूंखे त अच्छा ठीकु आहे मां सुभाणे तव्हां सां मिलण अचांव थी पसनली हा न